अ सोरमोन अ सार अ मामोन सार राजु नोंगो नोंगो आं राजु राजु बर'

ओं ओ अ नोंगोदे नोंगोदे सार नोंगो गोसोआव फैदो दे देनाय देनाय सार मामोन अ अ

औ

उम

अ सार जोंनियावथ' अ प्रिपेरेसनाना सार प्रिपेरेसन अ नोंगोदे नोंगोदे सार अ अ औ औ नोंगो सार

सार ओरैनो प्रिपेरेसनाथ' मोजाङानो सार आंनियाबोथ' बुहुद मोजाङानो एखदम आरो सारमोनाबो बिराद हेल्प सारमोनाबो बिराद हेल्पफुल जोंनिया कर्सआ दा मथामथि जोबजुब्बायानो फ्राय दा जों मथामथि दा प्रेक्टिस खालामगासिनो दं मेट्सफोरखोबो आरो बाखि आयदाफोरनि सायावबो रिभाइस खालामगासिनो आरो इसोरो जाफुंसार जाफुंसारमोन आरो मोगथांखोरमोन बे मनजितमोननियाबोथ' मोजां आरो बिसोरबो बुहुद मोजां होननानै बुङो गावसोरबो ओ दा जायखिजाया जों माने दा कमप्लिटलि रेडि आरो सार जों दा अ प्रिपेरेसनखो लागासिनो आरो ना अ

नंगौ सार दे सार नोंगो सार नोंगो हागोन हागोन सार दा जोंथ' रिजाल्टखो सार रिजाल्टखो जों गोबां मोजाङानो आसा खालामदो सार आरो जायखिजाया सार बिदि खबर लानायनि थाखाय सार जोबोर गोजोननाय थाबाय सार मोजां नांदों ओ ओ अ

ओ ओ अ

ओ सार जागोन सार थेंकइउ सार

जागोन सार जागोन गोजोननाय थाबाय दे सार दे सार दे सार जागोन दे गोजोन्थों दे सार गोजोननाय थाबाय गोजोनबाय दे सार दे गोजोन्थों